एह्दे च में आक्खनियां जे में अपनी जिदगी च जेह्डे़ सबक सिक्खे न ते ओह् में तुसें दस्सनियां जे कदें बी कुसै दी निंदा नेईं करनी ते हमेशा आपस च जेह्ड़ा मेल जोल बनाइयै रक्खना